जोंनि ओनसोलाव फालिनाय धोरोमाथ' जोंहा ब्रह्म बाथौबो दं आरो बुलि होग्रा बाथौबो दं जोंना बाथौ बुलि होग्राफोर आरो दाउसा दाउदै हाथारनानै खुलुमग्राबो दं धर्म' जग्य होनानैब्लाबो जों बाथौखौ खुलुमो आरो जों बयबो बर'फ्रानो बाथौ धोरोमखौ खुलुमखायो माने फुजिनायनि माबायाल' आलदा आलदा जाबाय आरो सोरहाबा ब्रह्म बा जोंहा फिथाय सामथायजों प्रसाद होबाय जोङो बे बुलिहोग्राफ्रा दाउसा दाउदै जों होबाय होमब्लाबो बे बाथौआनो आरो बयबो आफा बोराय बाथौ होनो जोंना बर'आव जोंनि बयबो आफा शिब बेखौनो फुजियो आरो जों धोरोमारि हुदाफ्राथ' माबा जाहैबाय मा होनो जोंहा बादुवा सुवा सुथि जायोब्ला माने फोरथारनाय माबा दं आरो जोंनि बर'नि धोरोमाव आरो फोथारो जों ब्रह्म जग्य होग्राफ्राबो जग्य होनानै जों न'खरखौ सान्थिनि थाखाय जग्य होनानै फोसाबनानै लायो आरो आमफ्राय बिदिनो जों ब्राह्मण लानानै जों जग्य होयो नालाय बे ब्राह्मण लानाय जग्य होखांनाय उनाव दै सान्थिफोर होयो नालाय बे दै सान्थिफोरखौ जों न'खरफ्राव सारस्राङो होस्राङो लोंस्राङो जोंहा बेजोंनो सान्थि मोनो आरो मानिनाय दं आरो जोंहा फोथायनाय दं बेनि माबायाव आरो जों ब्रह्म जग्य होग्राफ्रा आरो जोंनाबो बाथौआनो जों बाथौखौनो फुजियो फिथाय सामथायजों प्रसादजों होयो आरो जों जग्यखौ जग्य होयोब्ला जों बिदिनो ब्रह्मण लिंहरो जों ब्रह्मनिया जोंथ' होनानै लानो हाय नालाय जों ब्राह्मण सासे हमबाय जों धिखा गुरु थायो नालाय सासे बे धिखा गुरिनि ब्राह्मणफोर थायो नालाय बेखौ लिंहरनानै जों जों होयो आरो होनानै लायो आरो न'खरावहाय जग्यखौ जोंनाव लगाय मोनदेर दं आरो जोंनि ओनसोलाव सोरहाबा बुलि होग्रा बाथौ दं सोरहाबा ब्रह्म जग्य होग्रा दं अब्लाबो जों बे बाथौ खौनो खुलुमो आरो जों बयबो मोनसे धोरोमखौनो बेखौनो बुंनानै आं दोनथनाय जाबाय लासै लासै